नमस्ते हाँ भइया चाँदी कैसे है और कोई डिजाइन अच्छी डिजाइन में दिखाइए हमको हमें हमें पाँच भर में लेना है

तो तो इसका इसका रेंज कितना हो जाएगा अच्छा और हमको थोड़ा वो नथुनी लेना था नथुनी लेना था थोड़ा नथुनी दिखा दीजिए हमको अच्छा एक ही है कोई डिजाइन में दिखाइए हाँ दिखा दीजिए नथिया ही दिखा दीजिए और इसमें डिजाइन ओजाइन हाँ इसमें डिजाइन दिखाइए

आप दिखाइए तो तभी देखेंगे तब ना इसमें हूं दिखाइए अच्छा इसमें तौल में थोड़ा भारी में दिखाइएगा

हूं हूं हमें सिंगल नहीं चाहिए जो कान में लग सकता है वही वाला दीजिए

नहीं नहीं सिंगल निंगल नहीं वो जो कान में लटकता है वो वाला चाहिए हाँ रुक रहे हैं ठीक ठीक दिखाइए थोड़ा जल्दी कीजिए हमको कहीं जाना है

हाँ दिख रही है अट्ठाईस हजार ये कितने भारी है इसमें सोना कितने भारी है सोना

थोड़ा अच्छा अच्छा तो हमें जैसे कि पायल ओयल लेंगे तो आप इसमें दाम ओम कोई थोड़ा हमको हिसाब ही से लगाइएगा

ठीक ठीक है चलिए अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक है अच्छा ये सामान पैक कर दीजिए